हिंदी ॿोलीअ में वॾा वॾा पुस्तक लिखिया वेंदा आहिनि जीअं त वॾनि वॾनि नेताऊं जी जीवन कहाणी वॾनि संतनि जी जीवन कहानी भजननि जी भजन लिखिया वेंदा आहिनि सुठा सुठा गीत लिखिया वेंदा आहिनि स्टोरीस लिखी वेंदियूं आहिनि वॾनि वॾनि महाराजनि ऐं महारानीनि जी